हैल्लो हांजी हांजी बोल्लो कोई नि किन्ना चाहिदा ठीक ऐ कोई नि कदूं चाहिदा हांजी ठीक ऐ कोई नि लेई आयो कल कोई नि